हाँ हमारे क्षेत्र स्टेडियमों और अखाड़ों में मैदानों में भी काफ़ी खेलों के आयोजन किए जाते हैं और संचालित भी किए जाते हैं इनसे हमको काफ़ी सुविधा उपलब्ध होती हैं क्योंकि हम कहीं पर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे स्टेडियम अखाड़ों में भी हम खेल मैदानों में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं और आयोजन के संचालन के लिए भी हमको उस खेल मैदानों में काफ़ी सुविधाएं होती हैं और हम खेलों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके और हम कहीं अच्छे लेवल पर जा सकते हैं हमको काफ़ी सुविधाएं हैं हमारे ज़िला करौली के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी योजनाएं चला रखी हैं खेलों के बारे में जो हमको बहुत ही खुशी होती है और खेलों के बारे में हर साल अशोक गहलोत ने चला रखा है टूर्नामेंट होते हैं मतलब खेल प्रतियोगिता होती है हर साल जो क्रिकेट होती है वॉलीबॉल फुटबॉल कबड्डी खो खो बैडमिंटन हर चीज़ जो खेली जाती है सब खेलों के बारे में हमको हर साल खेला जाता खिलाया जाता है और हमको प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं